खेलाया नोगोर आरो गामि ओनसोलनि गेलेनाय सोमोन्दै फंनैसो बुंनो आं आखायाव लाबाय दिनै नोगोराव गेलेनाय आरो गामियाव गेलेनाय अनेक दिपारेन्स थायो नोगोरनि गेलेनाया जायैबाय माने साफ्फा सिफ्फायै गेलेनाय आरो गामिनि गेलेनाया जाहैबाय बिदिनो गामिनि नालाय बिदिनो जानला मोनला खारनाय बारनाय बल खेरम

गेलेनाय दं दा बेफोरजों दा गामिनि गेलेनाय आरो नोगोरनि गेलेनाया एके नङा गामियाव गेलेनाया बांसिन जायो गामिनि गेलेनायजों नोगोरनि गेलेनायजों फाराग दं आरोखि गामिनि गेलेनाय आरो गामिनि गेले गिरिफोरा देहायाबो एसे साबफिन जायो आरो बारहावाया साबफिन मोन्नायखाय बेनिखायनो गामिनि गेलेनाया माने गोसोखौ खुसि खालामनो थाखाय गेलेनाय जायो दिनै गामियाव आमतिसुायाव गेलेनाय बोराय पार्थी सेंग्रा पार्थी खाबादि गेलेनाय आरो पनध्र आगष्ट' आवबो गेलेयो ओमफ्राय आरो साब्बिच जानुवारि बेफ्राव गामियाव माने खाबादि खेला बल खेला इन्तारेस्ट खुसि लानो थाखाय गेलेनाय जायो दा ओंखायनो गामियाव गेलेनाय जों गामिनि ज' ज' माने ओंखारलायनायजों खुसिजों माने मानसिफोरनि गोसोआ गोथार जाबोयो गेलेनायजों लोगोसे मानसिनि गोसोआबो माने गोथार जायो ओंखायनो गामियाव गेलेनानैबो गोबां मानसिया दिनै एसे गाबोन एसे गेलेदाव गेलेदाव गेलेनानै बिदिनो गिदत

खेलाफ्राव गेलेहैनाय हानाय जायो आरोखि दा ओंखायनो गामि लेभेलावनो मोजाङै मोजां खेला दुलाफोरखौ गेलेनानै गोजौ लेभेलाव थांनो नाजानांगौ बिदि नाजायोब्लासो मानसिया माने गावनि साननायखौ जाफुंहोनो हायो मानसिनाव थांखि थानांगौ आं एरखम जागोन आं फुटबल नि माने कचार जागोन बा नाम जादा जागोन होन्नानै अनेक थांखि लानानै जुदि आगान सुरलाङोब्ला माने सानसे जाफुंहैखागोन आरोखि दा ओंखायनो गामिनि मानसिफ्राबो गोसो होनानै गेलेनाय फोरखौ गोसो होनानै गेलेनांगौ आरो जोङो गामिनि बोराय बुरि सेंग्रा जुवान जों माने जुगदान होनानै होनांगौ थुलुंगा होनांगौ होनबासो गामिनि मानसियाबो बिदिनो सानफा एफा गोसोआ मोजां जालांनानै गावनि थांखिबादि सहैनो हानाय जायो दा आं बारा गोबाव बुंनो सानला दा बेयावनो आं बुंनांगौखौ दोनथ'नाय जाबाय